जर म्हाका शेतकाऱ्यांक मदत करपाक मेळ्ळीच जाल्यार हांव सदांच मुखार आसतलो मदत करपाक कित्याक काय म्हणल्यार हांव बी एक शेतकरी घराण्यांतल्यान आयिल्लो मनीस हांव जाणां शेतकाऱ्यांक कितले त्रास काडपाक पडटात ते शेती खातीर तेमकां बीयां बियाणां हाडप तांचे कडेन नासता तीं कोणा कडेन आसा तेमचे कडेन तीं हाडून शेतकऱ्यांक दितलो दुसरे म्हणल्यार त्या खातीर लागणारी खाद्य म्हणल्यार सारें तें खंय साकून मेळटा हाची म्हायती तांकां दितलो आनी तें कशें कमी दरान मेळटलें हें हें बी तेमकां समजून सांगतलो आनी दुसरी तिसरी गोष्ट म्हणल्यार शेती करपाक आतांच्या आतां मेन म्हणल्यार मशनरी जाय ती मशनरी प्रत्येक गांवांत एक दितलो कित्याक सगळ्यांक मशनरी दिवंक जायना एक गांवांत एक मशीन दिल्यार गांवांतले सगळे शेतकरी तें मशीन घेवन आपली शेती करपाक शकता आनी शेता खातीर जी म्हायती जाय ती शेतकऱ्यांक पुराय म्हायती हांव दितलो कित्याक काय म्हणल्यार शेती करपाक खूब म्हायती जाय पडटा शेती केन्ना घालप आनी ताजे खातीर कितलो टायम वता ती केन्ना तांकां सारें घालप उदक केन्ना लावप हें सगळें म्हायती आसपाक जाय तेन्ना तुगेलें शेतां केली जाल्यार ती प्रोफिटा येवपाक शकता